गेलिअनि रहै वैष्णो देवी मामू आओर मामी गेलखिन रहै तऽ हुनके जरे गेलिअनि बाप रे बाप ओ धाम छिकथिन ओ आओर धाम मने कोप भवन छथिन ओ आओर देखैके चीज छी आओर ओहिजाँ गेलिअनि हे चढ़ल नहि जाइ रहनि सीढ़ीपर बैठि बैठि बैठि बैठि बैठि बैठिके कोनाहु कोनाहुके पुरै देलिअनि ओहिजाँ से जब वैष्णो देवीसे उतरलिअनि तब कहाँ गेलिअनि कहै गे ब अथी एहि ले से चलै हिआँ कहाँ जाइ छी वैष्णो देवीसे जब उतरै छै तब भैरव बाबा कन तब भैरव बाबा कन लै गेलनि आओर जँ तऽ एक्को डेग हनन नहि जान गे हम मामी नहि जएबौ तऽ नहि जएबहो तऽ छोड़ि दहो हे हिनका छोड़ि दहो निच्चेमे आओर अपना आओर चलऽ फेर बाइपर दै देलिए साहि कोनाहु कोनाहु जगह ओहो जे रहथिन भैरव बाबा एतना सुन्दर गे माइ वैष्णो देवी जाइ छै ने तऽ भैरव बाबा कन नहि जाइ छै तऽ नहि पूर्ण होइ छै ओहि बाइपर कि कहिअनि घीचि लेलिअनि भैरवो बाबाके वहाँ से उठलिअनि तब चलि गेलिअनि एन्ने एगो कोनदन गाम बहुत दूर छै वएह कि कहै छथिन कन्ने बाबाधाम बाबाधाम गेलअनि तऽ ककरा जर बेटा नहि से कहलकनि मम्मी कहिओ नहि गेलै हँ से माँ चलै कहलिए हँ बेटा कहिओ नहि गेल हे बहँगी बनै लेलकनि आओर तब हमरा गोदी करिके बहँगीसे ओ रस्तामे चलैके आत्मा नहि करनि ओहो जगह एक नम्बर पवित्र बाबाधाम पहुँच गेलिअनि बाबाधामसे पहुँचिके अएलिअनि गाड़ी घोड़ापर चढ़िके तब हे सखी भइआ हे रमरतिआ माइ चलबहो हिआँ फल्लाँ जगह प्रयागराज हँ जएबै नहि चलिए हँ नहि देबहो पाँच सओ रुपा तऽ हँ देबऽ वएह रुपा पइसा दै रहनि कोनाहु कोनाहु हम कोनो तीरथ नहि छोड़लिअनि ओहो जगह एक नम्बर अइ जमुना आओर कि कहै छथिन प्रयागराज एकमे मिलल जमुना आओर सरस्वती मिलल आओर एक नम्बर घाट आओर नहाइमे एतना पवित्र सनके पुलके तर पुल छै बनल आओर खूब बढ़िआँ नहर हरिद्वार गेलिअनि इएह लोके जरमे बेटो लै गेलनि बेटो लै गेलनि पुतौहुओ लै गेलनि पुतौहु एहि जमाना खातिर मानै छनि बड़ हँ पुतौहुओ नहि छनि जे नहि मानै छनि खूब मानै छनि तऽ पुतौहुए आओर लै गेलनि तब हरिद्वार गेलिअनि हरिद्वारोमे फोटो तोटो खिचै छथिन हरिद्वार तऽ जानिते छथिन केहन पवित्रवला जगह छै आओर सुन्दर एकरोसे बढ़िआँ तब हुआँसे लौटलिअनि तऽ कहै गेलै लोकि कि हे से एन्ने कोनदन अथी छै से नहि जाइ जेबहो तऽ हँ चलहिए ने हमहूँ जएबै फेर तैआर भेलिए कहलिए चलऽ चलऽ हमहूँ जाएब चलऽ हुआँसे घुरलिअनि तब गेलिअनि बलेश्वर थान बलेश्वर थान बलखण्डी थान ओनाहि सब धाम छनि सब धाम कएने तब घर अएलिअनि घर अएलअनि तब लोकवेद कहलकै हे हे पटनामे एगो महावीरजी बनल छथिन एतेक सुन्दर महावीरजी आओर दुरगाजी छथिन जे पटनामे ओ स्टेशनसे उतरथिन आओर महावीरजी मिलतनि से चलबहो देखै ले कहलिए हे हम नहि कहिओ पटना गेलहुँ हँ से हमरा नहि देखल सुनल होत हे चलऽ ने हमरा जरमे हे तोहराके हे एतगो महावीरजी बड़का महावीरजी बनल आओर ओहिजाँ देखैमे स्वर्ग सनके वास स्वर्ग स्वर्गवास आओर स्टेशन भी पटनाके स्वर्गवास देखिके ही कोख जुड़ै गेलनि ओहिजाँ से देखिके अएलिअनि कहलिए आब हमरा बुलल नहि जएतै पहिले हमरा भोजन करै दै तकर बाद आब हमे कहूँ तीरथ जएबै आब हमरा तऽ भोजन करै दै भोजन करै दै गेलनि पानि पिआ देकनि तकर बाद हुआँ से से गाड़ी अएलिअनि टेम फेर स्टेशन आओर स्टेशन अएलिअनि तब घर अएलिएनि तब कहलकै रमरतिआ माइ सब तीरथ करि अएलहो तऽ कहलिए हँ जे जुड़लै से हमे सारी दुनिआ भै अएलहुँ आब हम एखन कहीँ नहि जाएब से आब हमरा हिम्मत नहि हइ जाइके